वास्को मडगांव पणजे पर्वरी म्हापसा बेतीं एकोशीं सडा बायणां जुवारीनगर उपासनगर बिर्ला बोगमाळो खोलान वेलसांव काणकोण सावड्डें शिरगांव बिचोली सांकळी माशेल केपें धारबांदोडा धारगळ शिवोले बेतालबातीं बेळगांव रत्नागिरी वेंगुर्ला सिंधुदुर्ग आसगांव सांवड्डें उंडा बोरीं कलंगूट पा पार पाळोळें आरांबोल कांदोळे वागातोर ओल्ड गोवा चापोरा दूदसागर आगोंडा कांदोळी अंजुना आरांबोल